ہیلو جی جی بولیے گا جی جی سبزیاں جو آپ کو کون سی سبزیاں چاہیے اور کتنی کتنی سبزیاں چاہیے جی جی جی جی جی جی ٹماٹر تو آپ کو پہلے سے بہت سَستے ریٹ میں مِل جائے گا جی ہمارے یہاں پہ جی ابھی تو آپ کو ہم چالیس روپے کلو دے دیں گے جی آپ کو تازہ ٹماٹر دیں گے جی جی گا گاجر بھی مِل جائے گا آپ کو ساٹھ روپے تک میں گاجر مِلے گا جی جی جی آلو تو آپ کو چالیس روپے تک کے کلو مِلے گا جی پہلے تو آپ میرے اسٹور پہ آئیے گا جی سب کا ریٹ صحیح سے لگ جائے گا جی پیاز آپ کو پینتس روپے کلو مِل جائے گا جی اور اور کیا بولے جی نہیں سمجھا آپ کی بات نہیں نہیں نہیں نہیں اچھا جی نہیں تو ویسے نہیں تو ہم وہ نہیں ہم ہوم ڈلیوری نہیں کرتے جی باقی آپ کسی کو بھیج دیجیے تو میں آپ کو دے دوں گا جناب

تو میں آپ کے بلڈنگ تک نہیں جاؤں گا ہو سکتا ہے آپ میرے پاس پڑوسی ہو تو آپ کو میں پہنچا سکتا ہوں نیچے بلڈنگ تک پہنچا کے وہاں کسی کو بھیج کر سکتا ہوں لیکن بلڈنگ کے اُوپر نہیں جا سکتے ہم بلڈنگ پہ نہیں نیچے کھڑے ہو جائیں گے لیکن نیچے اُوپر بندہ نہیں جا سکتا ہے جی جی کتنے دیر میں جی کتنے دیر میں لے کے پہنچیں پیمنٹ ہم اپنا یو پی آئی آئی ڈی بھیجتے ہیں آپ اُس پہ کر دیجیے جی

ایک بار سب پھر سے بولیے گا کیا کیا کتنا چاہیے میں لِکھ لوں ایک مرتبہ جی جی جی جی جی

جی جی ٹھیک ہے اوکے اوکے پیسہ آپ کا ہو گیا میں بل بنا کر آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں پرچی جی ٹھیک ہے اور کوٮٔی اور کچھ چاہیے تو میں اِسی نمبر پر آپ جب بھی کال کریں گے آپ کو گھر تک پہنچ جائے گا جی اور یہ صرف آپ کے لیے ہے باقی اور ہم اِس کو پہنچاتے نہیں آپ میرے پڑوسی ہے اِس لیے آپ کے بلڈنگ تک جا سکتے جی ٹھیک ہے ٹھیک اوکے